जियां पंज नंबर दस ते दस लक्ख दे बिच्च आ'ऊं बोलनी आं पैह्ला नंबर ऐ जेह्का में आ'ऊं आ'ऊं बोलना चाह्न्नी आं ते ओह् ऐ पैह्ला नंबर पंदरां दूआ नंबर पंजाह् त्रीआ नंबर सौ चौथा नंबर पंज सौ पंजमां नंबर पंज ज्हार इ'यै हैन की के पंज नंबर जेह्के में बोले न